हा असां फ़ोटोग्राफ़ी जो ॾाढो असांखे शौक़ु आहे जंहिं जे लाइ असां ॾाढो सफ़र कयो आहे फ़ोटोग्राफ़ी लाइ त असां फ़ोटो में त असांखे आनंदु अची वेंदो आहे फ़ोटो खिचाइण महिल ऐं असां हिकु भेरो माउंट आबू आया हुआसीं फ़ोटोग्राफ़ी करण लाइ माउंट आबू में छा त फ़ोटो आया हुआ असांजा आहे हा मज़ा अची वयी फ़ोटो खिचाइण में मस्तु वॾा वॾा पहाड़ पुठियां ऐं असांजी नंढड़ी फ़ोटो आयी असां ॾाढो फ़ोटो खिचाई माउंट आबू में फ़ोटो खिचाईंदे खिचाईंदे असां घुमणु वियासीं ऐं घुमंदे घुमंदे असां ॾाढो फ़ोटो खिचाराए उते फ़ॉरनर्स हुआ फ़ॉरनर्स सां फ़ोटो खिचाराया ऐं लेक हुई नक्की लेक ते फ़ोटो खिचाराया असां लव पोइंट ॿिया बि घणई जॻहि हुई जिते असां फ़ोटो खिचाराया फ़ोटो खिचाईंदे खिचाईंदे असांखे एतिरो आनंदु अची वियो अलाई छा ॿुधायूं तव्हां खे जीअं त ऐं फ़ोटोग्राफ़ी लाइ हिकु भेरो असां जयपुर विया हुआसीं जयपुर में बि असां फ़ोटोग्राफ़ी कराई बंदरनि सां गॾु फ़ोटो खिचराया ऐं हिक भेरो देहली विया हुआसीं देहली में ताजमहल सां गॾु असां फ़ोटो खिचराया हुआ ऐं

आगरा में ताजमहल सां गॾु असां फ़ोटो खिचराया हुआ